आज हम बिहार में शिक्षा समाछित सम्बंधित केन्द्रित क्षेत्र जो है उसके विषय में बताना चाहते हैं कि बिहार में सबसे पहले बच्चों को स्कूली शिक्षा मिलती है स्कूल के शिक्षा के बाद वह विद्यालय में जा महाविद्यालय जाता है कॉलेज में जाता है वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चें कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं कोई वेटरनरी कॉलेज में जाते हैं कोई डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं उसमें वहाँ उसकी शिक्षा जब पूरी होती है तो अपने प्रैक्टिकली के वहाँ इंदरा गाँधी जी के सा विज्ञान संस्थान में पहुँचते हैं जब उनको वहाँ से डिग्री प्राप्त होती है तो पुन जिस विद्यालय से पहुँचाते हैं पुन उसी विद्यालय में आकर वहीं इस स्थित हो जाते हैं उसके बारे में उनको काफी ज्ञान होती है और वहाँ के जो उस महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी रहते हैं उसको प्रशिक्षण देते हैं बताते हैं उसके विषय में विशेष रूप से ज्ञान देते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कैसे स्टेप बाई स्टेप बढ़ना चाहिए कैसे आगे कि और बढ़ना चाहिए यह सब उद्देश्य लेकर के वहाँ विद्यार्थी आगे बढ़ता है